नमस्कार हाँ तो कहाँ पर जा कहाँ जाएँगी आप कार टेक्सी कितने लोग हैं

हाँ तो वहाँ का जैसे पैसेंजर के हिसाब से होगा दस लोग हैं तो वहाँ का हम ले लेंगे पाँच हज़ार हो जाएगा अरे तो नहीं कम कर दीजिए ना थोड़ा चलिए मैं पाँच सौ कम कर देता हूँ पैंतालीस सौ दे दीजिए अरे नहीं बोलोरो है हमारा उसमें दस लोग आ जाएँगे नहीं जैसे आप पैंतालीस सौ दे देंगे जो टोल लगेगा वह आपको देना पड़ेगा मगर गाड़ी नहीं आप जैसे रोड का टैक्स भरेंगे तभी तो पड़ेगा ना तो नहीं तो अच्छा कितना देना चाहती हैं आप अरे नहीं ये बहुत कम है आप किस आप तेल का ख़र्चा तो भी देखिए

तेल सौ रुपये लीटर है ती तीन सौ में कैसे जा पाएँगे तो चलिए चार हज़ार दे दीजिएगा नहीं तभी तो बताइए आप दो तीन सौ में कैसे हो जाएगा नहीं नहीं आप ज़्यादा कम बता रही हैं बहुत कम बता रही हैं आप अरे नहीं आप दूरी को भी देखिए तो और और लोग हैं क्या और कम कर कम देंगे और कम जैसे दो तीन लोग और हैं तो हम कम कर देंगे दो गाड़ी कर लीजिए तो हम कम कर देंगे डिस्काउंट कर देंगे आपको हाँ तभी तो कह रहे कितने लोग पड़ जाएँगे और अग़ल बग़ल के कानपुर मे कहाँ पर जाएँगे आप अच्छा घूमने बस जाएँगे टोल का चलिए दे दीजिएगा दो दो हज़ार दे दीजिएगा दोनों गाड़ी का अरे नहीं बहुत है दो दो हज़ार अरे तभी तो कितना हो जाएगा पाँच सौ इतना कम नहीं हो पाएगा अरे नहीं नहीं ज़्यादा कम है ना

तो नहीं तो पाँच सौ में कहाँ हो पाएगा उतना दूर का हाँ तो कितना दूर है यहाँ से बहुत दूर है

चलिए दूसरी गाड़ी देख लीजिए पाँच सौ में तो नहीं हो पाएगा नहीं तो यह दूर ज़्यादा पैसा कम बोल रही हो ना दो हज़ार में डील डन करिए ना हम से धन्यवाद